मैंने कुछ समय पहले एक दुकान से एक जैकेट खरीदी थी मुझे लगा कि यह बहुत ही अच्छी उच्चतम गुणवत्ता की होगी लेकिन मुझे इसके बिल्कुल ही विपरीत देखने को मिला और मेरी उसमें बिल्कुल भी सर्दी नहीं रुकती है